योग जा ॾाढा फ़ाइदा आहिनि सुबूह साणु ॾिसूं था टी वी ते बाबा रामदेव थो अचे योगा थो करे कपालभाती थियो अनुलोम विलोम थियो ॿिया बि सुठा सुठा जीअं करे थो उन जा फ़ाइदा थो ॿुधाए त उन्हनि फ़ाइदनि खे ॾिसी करे योगु ॾाढो ज़रूरी थी वियो आहे योगु करण खां मन में शरीर में स्वस्थ थो रहे बीमारियुनि खां मुक्ति आहियूं त योगु ॾाढो ज़रूरी आहे योगु करण खपे ऐं हिकु रोज़ु आदत विझंदासीं रोज़ु सुबूह साणु योगु कंदासीं हलण थो ज़रूरी आहे त हिन खे ॾाढा फ़ाइदा आहिनि नुक़सान बिल्कुलु कान आहिनि त योगु करण खां जो किथे वधीक शौक़ु लॻे थो यां पाण वधीक पहिरीं था थियूं त बाबा रामदेव जो नेशनल टी वी ते अचे थो सेखारे थो त योगु करण जा फ़ाइदा केतिरा आहिनि छो योगु करण खपे कहिड़ी बि बीमारी में कहिड़ो योगु ज़रूरी आहे त हर योग जा अलॻि अलॻि फ़ाइदा आहिनि त हुन खे ॾिसी करे शरीर स्वस्थ त सभीनि खां वॾो शौक़ु इहो ई आहे शरीर सुठो हूंदो त सभु शौक़ु पूरा करे सघूं था पाण